हां जी हां जी हां जी हां जी कोई गल्ल निं होई जाह्ग ठीक ओह्दी कम से कम थोआढ़ा त्रै ज्हार रुपया थोआढ़ा खर्चा आई जाना ऐ माराज साढ़ी दकान हीरानगर कोला कोई हीरानगर गली दे बेच अंदर कुगी बी तुस पुच्छ लैगे तोस हीरानगर दकान लागै उधर पुच्छ लैओ कुसै गी केह् नरसिंह रिपेयर दकान ऐ साढ़ी नांऽ साढ़ी दकाना दा नांऽ नरसिंह रिपेयर सैंटर हां जी तिन्न ज्हार थोआढ़ा खर्चा आई जाना नेई थोड़ा घट्ट करी देगे तुस साढ़ी दकाना र पुज्जी जाओ तोस अस अपनें जां अपने बंदे भेजी देगे तुस आयो अपना कंप्यूटर लेइयै कोई चक्कर निं ऐ गरंटी थोआनूं देड़गै देगे थोआनूं छे म्हीनें दी गरंटी छे म्हीे दे अंदर कोई बी खराबी होई जाह्ग ते थोआढ़े पैसहेअस बापस करी देगे तो कल गै आई जाओ सवेरै आई जाओ साढ़ी द बजे साढ़ी दकान खुलदी तुस जिसलै मर्जी दस बजे दे बाद च हां जी कुसै हत्थ बी भेजी सकने साढ़ा फोन नंबर जां साढ़ी अड्रैस अह् थोआनूं देई दित्ते दा तुस दकानां पर पुज्जी जाओ कोई चक्कर निं ऐ

छे म्हीने आखेआ छे म्हीने

थोआनूं लैस करी देगे थोह्ड़ा दो ज्हार तक कर देगे तुस आओ कोई चक्कर निं ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर निं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ